मूंखे इहे ऑनलाइन गेम्यूं बिल्कुलु पसंदि कान आहिनि हीअ ॿार बि खेलंदा आहिनि न ऑनलाइन गेम सॼो अंदरि ई चिपकी विहंदा आहिनि ॿार जूं अखियूं अखियुनि ते असरु पवंदो आहे जा ॿारनि खे चवंदा आहियूं न खेॾो न खेॾो पर मञंदा कान आहिनि इनजे करे मूंखे ऑनलाइन गेम्यूं त बिल्कुलु बि पसंदि कान आहिनि ना ई मां कॾी खेॾंदी आहियां ऑनलाइन गेमूं ॿारनि खे ॾिसंदी आहियां ॿारनि जे दिमाग़ में असरु अची वेंदी आहियूं न पढ़ाई था करनि न छा था करनि सॼो दिमाग़ु में बस ऑनलाइन गेमूं ऑनलाइन गेमूं राति जो बि वही रहिबो आहे ममी हे ममी हो ऑनलाइन गेमूं ते ई राति जो बि असरु पवंदा अथनि न सुम्हनि नथा करनि था इहे ऑनलाइन गेमूं त बिल्कुलु बि पसंदि कान आहिनि